सबसँ सुन्दर पर्यटन स्थल हमरा तारास्थान लगैए चुँकि ई जे छै से वशिष्ठ राज दादा छथिन आओर एतऽ देश विदेशसँ लोक तपस्या करैलए आबैत अछि आओर घुमैओलए आबै छै एतऽ जे छै इसकुलके बच्चो जे छै से आबै छै चुँकि हिनकापर विवादो होइ छै तारानन्द वियोगी आओर बहुत लोक हिनकापर रिसर्चो केलखिन हँ तऽ आओर एकटा ऐतिहासिक दृष्टिकोणसँ साहित्यिक आओर धार्मिको दृष्टिकोणसँ ई पूर्ण पर्यटन स्थल छै एहि दुआरे जे चाही से तारास्थान जेकि महिषीमे स्थित महिषी सहरसामे स्थित छै ओ पर्यटन स्थल हमरा सबसँ नीक लागै अछि